बोरमा दं अमा दं आरो मखौ दोङो हांखो दों दाउ दों बे बिफोरो दा फानबाला बहुदखिनि थाखा मोनो बिदिसो जोंहा गेसथ' सोलिलाङो गिसि गिला खरसा फरसा बिनिफ्राय बे खरसाजों जों बाहायनानै हाजिरा थाजिरा लायो बिनिफ्राय बोरमाया मासे बोनो मानै जायो मानैनि बिथोरावहा बेफोरो तिनस' खरिब्लाबोथ' सारिस' सयस' मानिया सयस' बिनि देहा जायगाया दा जोंनि बे माबायाव दा धानदा लुनो जायगा गैला फोथाराव गथाय माइ गायनाय आबाद खालामनाय खिथि बाथि गोजा मोसौखौबो लाखिनो हाला मोसौआबो गाय मोसौ मासे मासे दानि जुगाव हाला मोसौखौथ' लाला ट्रेक्टरानोसै गुथाय

मावनाया बिनि थाखाय दा जोंनिफोरो साबसिन सुखुआव फैदिसिन आबाद मावनायफोरावबो बारा हेरेसमेन्ट जाला दानिया जायनि जायनि माबायावहा गोसोआव सुखु गैयैफोरा दुखु मोननैफोरा रुङियावहा जायो आरो जोंलांनायफोरा साबसिन उथ्रिलांबाय थादों दानि जुगा मुगा जुगा दा जोंनि बिफोरनि दानि जुगावहा मिथिनि आबाद खालामनानै जायाब्ला सलिला बिफोरो गथाय गावनि गोसो दा जोंनि बे जों जानायनि दिन गैला सोलों गोदोनिया जाब्बा जुब्बा गायदों जाब्बा जुब्बानो जालांबाय लोंलांबाय दानि जुगाव सिन्था भाब फिसा फिसौ फरायहोनांगौ माबोरै